माराज दिक्खो में बूह्टे लांदा रौह्न्ना होन्ना जि'यां हून बरसांत आई बरसांते गी मसां में हून कोई प'ञां बूह्टे अंबा दे लाई ओड़े कोई प'ञां बूहटे इ'यां कोई आंवली दे लाई ओड़े कोई प'ञां बूह्टे सफेदे दे लाई ओड़े केईं बार इ'यां होंदे माराज जि'यां प'ञां बूह्टे लाई ओड़े जि'यां में डेढ़ सौ बूहटा इस साल लाई ओड़ेआ में सोचना कि मेरा डेढ़ सौ डेढ़ सौ बूह्टा लग्गी गेआ जेल्लै केईं बार सोहा होंदा सोहा औंदा ओह्दे च केह् होंदा कि पानी पानी कंढी एरिया ऐ माराज उत्थै पानियें दी बड़ी परेशानी ऐ जि'यां डेढ़ सौ बूहटे च प'ञां बूहटे हून अम्बे दे लाए प'ञां बूह्टे अम्बे दे बिचा मसां खिच्चियै कोई माराज बीह् बूहटे लग्गे बीह् लग्गी बी गे अम्बे दे बूहटे ते ओह् दिक्खो माराज साढ़ा ग्रांऽ इ'यां लोकें सोहे दी बाह्ऱै डंगर कुसै ने दांद खोह्ले दे कुसै ने बकरियां खोह्ली ओड़ी दियां ओह् भन्नी ओड़दे ओह् खाई ओड़दे इक अम्बे दा बूहटा ऐसा ऐ जेल्लै इक बारी भन्नी ओड़े ते फ्ही पौंगरने गी बड़ा टाइम लाई ओड़दा ऐ जेल्लै परतियै त्यार होना होंदा ऐ उस बूह्टे गी कम से कम बी कोई समझो दूई बरसांत होग जेकर रेही बी गेआ तां जाइयै ग्रोथ कड्ढनी उ'न्नै ते एह् परेशानी होंदी ऐ बूह्टे लाने च जि'यां समझो कुतै सफेदे दे बूहटे लाई ओड़े सफेदे दे बूह्टे चलो बकरियां बुकरियां घट्ट गै खंदियां ओह् सोहे दी बाह्ऱै कोई दांद कोई चौक्खर कन्नै खुर गै तां भन्नी ओड़दे जेकर हल्ली हुल्ली जा जेह्ड़ा कोई बची जा उसी कुतै कीड़ा लगी जा जां बरखा केईं बारी ऐसा होंदा औने आह्ली बरसांत इन्नी भारी होऐ तां कोई फल्ड्ड बगैरा आई जा तां रुड़ी जंदा ऐ समझो लाने दा कोई इन्ना फायदा नेईं लभदा जेकर बूह्टे चार बची बी जान चार बूहटे बचने दे बावजूद बी ओ समझो इ'यां कोई औंदे जंदे जागत केईं स्कूली ऐसे शरारती होंदे ओह् केह् करदे बूहटे पुट्टी ओड़दे कि कुसै ने लाए दे न कैह्सी लाऐ दे न एह् इ'यां बूहटे लाए दे ना ओह् इ'यां निक्के निक्के जागते दे कम्म होंदे कि खुत्तां करनियां जि'यां कुसै दे दराड़ गै कुसै दे बूहटे पुट्टी लेई औंदे जां किश ने पुटियै सुट्टी ओड़ने एह् नेईं भाई पुट्टियै घरै गी लेई जान कोई चक्कर नेईं चलो कुसै दे घर लगी जा नेईं उ'नें ते पुटियै सुट्टी ओड़ने केईं बार ऐसा हुंदा कि कुतै इ'यां बंदे गी आपूं बी नेईं ध्यान नेईं रौंह्दा इ'यां लया लयो कीता कुतै कुड़ा शुड़ा लाई ओड़ेआ जित्थै समझो कुतै मतलब में बूहटे लाए दे ना उस्सै जगह् कोई दुआ भ्रां कोई कूड़ा शूड़ा करी गेआ अग्ग लाने जेल्लै कुतै चलो गंद गुंद कुतै लये लयो कीता दा जली जा दे कुतै कूड़े गी अग्ग लग्गी ते गेईं ते जेह्ड़े बूहटे ओह् ते केईं बार इ'यां फकोई जंदे एह् परेशानियां औंदियां बूह्टे लाने बिच ओह् पिछली बार बूह्टे लाए हे